اگر ہم دیکھیں تو سفر کے دوران بہت زیادہ غیر متوقع چیزیں ہوتی رہتی ہے جیسے کہ مطلب وہ زیادہ تر جو لڑکیاں میں یہ عادت ہے کہ وہ کیا کرتی ہے جو مطلب گاڑی میں وہ جو کار میں وہ میرر لگا ہوا ہوتا ہے میرر لگا ہوتا ہے اس میں کیا کرتی ہے وہ بھی فوٹو کلک کرتی ہے یا میرر سے ہاتھ باہر نکال کے ویڈیو بناتی ہے تو اس کی وجہ سے زیادہ تر لڑکیاں مطلب زیادہ تر ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز رہتے ہے تو لرکیاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب ہاں کھرکیاں مطلب وہ جو میرر ہوتا ہے وہ وہاں سے وہ ویڈوز جو ہے بنانے لگتی ہے اور وہاں سے دوسری گاڑیاں آتی ہے تو پھر ایسے ہی کوریجنو ہوتا ہے کولائیڈو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہے تو ایسے جو جو چیزیں ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے ہم نے اگر اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مطلب جب ہم سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو مطلب ایکسیڈنٹ ہوا رہتا ہے گاڑی کا تو ایسی ایسی چیزیں جو ہے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے تو ہم مطلب جیسے ہی یہ سب حادثات جو جو ہوتے رہتے ہیں تو ہم پوسٹ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کیسے رہنا ہے کیسے نہیں رہنا ہے سفر کے دوران اور بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے